आंनावथ' दोनखोमानाय मस्लाफ्रा दङआनो मानो होनोब्ला देलि जानाय समावहाय जोङो मस्ला मस्लि होनानै जानायाबो बारा थिख नङा बिनिखायनो आङो माखासे मस्लाफोरखौ दोनखोमायो आलासि दुमसि फैबा संनाय खावनायावहाय आङो बे मस्लाखौ हाननानै बाहायो आरो ओंख्रिफ्राव होयो ओंख्रिया बेजोंनो थावसिनबो जायो दैलि जाबाय थानायाव बांद्राय होनाय जाया एसे एसे होनानै जानाय जायो आलासिफोर फैयोब्ला आलासिफोरनो बे मस्लाखौनो हाननानै बेजोंनो सङो आरो बेजों संनायजों बे मस्लाखौ होनायजों लोगोसे ओंख्रियाबो थावसिन जायो ना बेदर बेबादिनो भाजाफोर बाथोनफोर बिदिनो संनायावहाय होयो आरो बिखौ संना होनायजों लोगोसे ओंख्रिफ्राबो गोथाव जायो आरो माखासे ओरैनो सिमफोलबो ओरैनो दैलि जाबाय थानायाव इउस खालामग्रा मस्लाफोरखौ ओरैनो मोखाङाव दोननानै लायो बेखौबो होनानै सङो जायो बेजोंबो गोथाव जायो अब्लाबो बे थावसिन मस्लाखौ बेदरफ्राव नाफ्राव होबा थावसिन जायो आरो बेखौ होनानै जायो आलासि फैनायफ्राव बाहायो बेखौनो होनानै सङो आरो बिदिनो गोथावसिनबो जायो ओंख्रियाबो आरो जोंनि जानायाथ' सानफ्रोमबो ना बेदर जानाय जाया मालाबा मालाबानि समावल' जानाय जायो बिनिखायनो मालाबा मालाबा न'आव जानायाव संनाय समावबो होयो बेखौनो बाहायो बेजोंनो संनानै जायो बेजोंनो मालाबानि समावहाय मोनायाव बेदर जाबा संबाय मालाबानि समाव सानाव संनायावहाय होबाय बेजोंनो जोङो जायो संनानै जायो आरो ओंख्रियाबो गोथाव जायो